इलाही पक्षी अहिड़ा आहिनि जंहिंखां दूरबीनी सां ॾिसण में असांखे इलाही सुठा लॻंदा आहिनि जीअं जीअं बाज़ु थियो उहो इलाही मथे उॾंदो आहे असां दूरबीनी सां ई सुठी तरह सम्झ में ख़बर पवंदो आहे की कीअं आहे छा आहे दूरबीनी सां असां ॾिसी सघूं था सुठे तरीक़े सां ॿिया बि इलाही पक्षी आहिनि जेका मथे उॾंदा आहिनि और जेका मतिलब की दूरबीनी सां ई असांखे सही सां ॾिसणु ईंदा आहिनि और बाक़ी बि इलाही पक्षी आहिनि जीअं जेसि जेके असां दूरबीनि सां ॾिसी सघूं था